कभिड नाइन्टिन कभिड नाइन्टिन जानाय समावथ' जोबोर प्रब्लेम जादोंमोन जानाय दकानफोराबो बन्द'मोन जानाय लोंनायफ्रा जानाय लोंनायफोरखौबो बायनानै मोनाखैमोन आरो इस्कुल कलेजफोराबो बन्द' जाजोबदोंमोन बन्द' स्कुलफोरा अनलाइनजोंसो क्लास जादोंमोन अब्लाबो अनलाइनजों माने एसेबां क्लास जायाखै गोब गोबौहाय थासाबदोंमोन

जेरावबो बेरायनाय बा आलासि जानाय बेफोरो माने गासैबो माबा जाजोबदोंमोन कभिड नाइन्टिन जानायावहाय गामि गामि जेबो फाननाय बा मैगं थाइगं बेफोरखौबो बायनानै जानो हानाय जा हायाखैमोन कभिड नाइन्टिन जानाय समाव आरो साबोनजोंसो आखाइ सुनानै जाग्रा बेसादफोरखौ जानो जानांदोंमोन

जिकुनु हाथाइ बाजारफोराव थांनानै फैबाथाय मुवा बेसादफोरखौ दांनानै फैब्लाथाय न'आव फैनानै साबोनजोंसो हेन्द वास जों आखाइ सुनानै आखाइ सुनो आखाइ सुनाय आखाइ सुनांदोंमोन जेबो बा गाननाय जोमनाय ड्रेस बेफोरखौबो बन्द' जाजोबदोंमोन कभिड नाइन्टिन जानाय समावहाय

ओमफ्राय

कभिड नाइन्टिन समावहाय आङो न'आव थानानै न'आव थानानैहाय बिदिनो फिसा फिसा मबाइलावहाय रिल्स बानायदोंमोन बिदिनो मैगं संनायनि बा बायदिसिना खामानि माव मावनो मावनायनि समावहाय इसे इसे रिल्स बानायनानै मबाइलावहाय हेंगारदोंमोन

जाथ'वाखैर' ओमफ्राय ओमफ्रायहाय आङो मोसानोबो सोलोंदोंमोन कभिड नाइन्टिन जानाय समावहाय

इबो दसे दसे बिदिनो टाइम पास टाइम पास खालामोमोन रिल्स बानायनानै बा युटुबफोरावहाय बिदिनो मोनसे मोननै भिडिय' होयोमोनो रिल्स बानायनानै आङो माने एसेबां कभिड नाइन्टिन जानाय समावहाय आङो माने बेबि मोन्दोंमोन कभिड नाइन्टिन जानाय समावहाय बेबि मोननाय टाइमावहाय आंहा जोबोद खस्त' जादोंमोन बेबि माने हस्पितालफोराबो माने लकडाउन मोन गारि मथर खारामोन एसे माने खस्त' जादों खस्त' बहुत खस्त' जादोंमोन लकडाउन जानाय समावहाय बेबि ड्रेसबो गोदान बा गाननाय जोमनायखो गोदान जेबोखौनो माने मोनाखैमोन आरो गोजानावबो थांनो हायाखैमोन बेबि मोननाय टाइमाव बेबि मोनखांनायनि उनावबो वान इयार्स खाथि जाफ्रामनाय लकडाउन जादोंमोन आं बहुत कस्त' मोन्दोंमोन लकडाउन जानाय टाइमावहाय